हँ नमस्ते ठीक छनि कहाँ घुमै लै जेबै श्री मन्दिर हँ चलब लऽ लेबै हँ हुआँ पर भगवानके विष्णुओ जीकेँ मन्दिल आर सुनैत छिअनि छनि दुर्गो जीके मन्दिल आर भेलनि हँ सब गोटाके दर्शनो हो जयतनि हँ हँ हँ हँ विष्णुओँ जी हूँ विष्णु लक्ष्मी सुनैत छिअनि भेलनि हँ महादेव छथिन हलुमान जी छथिन हुआँ बहुत किछु एहन छनि जे छनि घुमै लै चलु सब ठीक छै आरो मन्दिलो आर अछि हँ हँ हँ मन्दिलो आर घुमि लेबै मेला आर सुनैत छियै लगतै शिवरात्रिओ सब घुमि घामि लेबै बहुत किछु एहन छनि जे जनकारी मिल जयतनि

हँ हँ होएत तऽ लऽ लेबनि हँ आ सब बड़ा बढ़िआँ छनि बच्चा आर सब बढ़िआँ छनि तऽ

हँ हँ समस्तीएपुर चलिहथि ओहए मेला लगैत छै समस्तीओपुरमे थनेसर मन्दिल छै ओन्ने बहुत किछु मन्दिल आर छै थनेसर मन्दिल छै बजार तजार कनी घुमि टहलि लेनाइ बढ़िएँ ने होयत छै हँ नहि होयत छनि चलि जाथू हूँ हँ हँ सब गोटा बहुत बढ़िआँ छथिन अभी सब गोटा बढ़िआँ छथि